ہلو آپ کیا ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں مجھے ایک ٹیبل بک کرنی تھی کیا آفر ہے ایکچولی وہ مجھے نہ اپنے دوست کے ساتھ آنا ہے تو مجھے پاٹی واٹی دینی ہے انہیں اگر آفر میں نے سنا ہے کہ آفرس چل رہے ہیں ریسٹورینٹس میں تو اگر آفر ہے تو بتا دیجیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گی اور ٹیبل وغیرہ اچھی ہونی چاہیے آفر ہے مجھے پتہ ہے لیکن ٹیبل وغیرہ اچھی ہونی چاہیے اور ایکسپینسیو ہونی چاہیے اور وہاں کی چیز کوالٹی اچھی ہونی چہیے کھانا وانا اچھا ہونا چاہیے یہ میں اپنے دوستوں کو پارٹی دینا چاہ رہی ہوں آفر ہے تو افورٹیبل ہوگا اس لیے میں نے سوچا کہ پارٹی دے دے رہی ہوں اسی ٹائم پہ بہت دن سے میں سوچ رہی تھی لیکن یار دے نہیں پا رہی ہوں اور آفر کتنے پرسینٹ ہے آپ یہ بھی بتا دیجیے اور میں پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کو پارٹی دوں گی اور کتنی آفر ہے اور کتنے بجے ٹائمنگ ہے میں بک کروں گی تو کتنا وقت ٹائم کتنے بجے آپ بلائیں گے مجھے وہ بھی بتا دیجیے گا کیونکہ میں ٹائم سے آ جاؤں گی ویسے تو مجھے شام سات بجے سے کم سے کم دس بجے تک چاہیے کیونکہ دو تین گھنٹے کی پارٹی چلنی چاہیے